भोपाल जिले में ऐसी कई और मुख्य मनोरंजन गतिविधियां होती हैं ऐसे कई विकल्प हैं हमारे पास जहाँ जाकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कई ज़्यादा मूवी थ्रेटर हैं वो हमें सी ट्वेंटी मॉल में देखने को मिलता है और आशिमा मॉल जो दी टोकेट भोपाल टोकेज रंग महल डी वी मॉल जैसे कई और भी थ्रेटर हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे थ्रेटर हैं जिस पर नई मूवी और अच्छी मूवीज लगती हैं और इसी के साथ साथ कई ऐसे पार्क हैं जहाँ जाकर हम अपने दिन को व्यतीत करते हैं और यहाँ पर एक राधा रीधाणी है जहाँ पर जाकर हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमें एक छोटा सा राजस्थान देखने को मिलता है और साथ ही पास में भोजपुर है जहाँ पर शिवलिंग जी का बास है वहाँ पर नीलकंटेश्वर महाकालेश्वर मंदिर और यहाँ पर आस पास कई और भी बगीचे हैं जिस जगह पर मैं रहती हूँ यहाँ पर भी पास में एक बगीचा है और ही यहाँ पर हमें सैर सपाटा वन बिहार अपर लेक कमला पार्क जैसे पार्कों में शीतल दास की बगिया जैसी क्षेत्रों में जाकर सुकून की अभावना होती है यहाँ पर हमें प्रवेश करते टाइम कुछ जगह पे हमें फ्री में प्रवेश करने का मौका मिलता है कई जगह पर हमें दस से पाँच रुपए भुगतान राशि देनी पड़ती है कई जगहों पर सौ रुपए भी भुगतान राशि लगती है जैसे अगर हमें नदी में बोट के माध्यम से जाना है तो उसका पचास से साठ रूपए लागत लगती है